ہم كپڑے دھونے كے لیے سرف كا استعمال كرتے ہیں اسے ہم اچھے سے صاف كرتے ہیں اگر كپڑے زیادہ گندے ہوتے ہیں تو انہیں پہلے پانی میں بھگو دیتے ہیں پھر انہیں برس سے رگڑتے ہیں اور اگر كسی طرح كا داغ ہو تو انہیں نیمبو كے رس یا بلیچنگ پاؤڈر لگا كر صاف كیا جاتا ہے پھر ہم اسے پانی سے دھو دیتے ہیں اگر ہم بہت ہی زیادہ گندے كپڑے ہوتے ہیں تو انہیں ہم گرم پانی میں دیر تک بھگو كر ركھتے ہیں یا پھر انہیں صاف یا پھر ان كو بلیچنگ پاؤڈر اس میں ڈال كے صاف كرتے ہیں اسی طرح سے ہم كبھی كبھی واشنگ مشین كا بھی یوز كرتے ہیں كپڑے دھوتے ہیں پھر انہیں دھوپ میں بھی سكھا لیتے ہیں اور اگر پھر كپڑے نہیں سوكھے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے تو ہم انہیں ان كپڑوں كو كسی چھایہ والی جگہ پہ ڈالتے ہیں یا كمرے میں ڈالتے ہیں اور اگر كپڑے ترنت دھوئے ہیں تو انہیں تھوڑی دیر كے لیے ركھ دیتے ہیں تاكہ ان كا پانی تھوڑا نكل جائے اور اگر واشنگ مشین ہو تو اس میں بھی سكھا لیتے ہیں اس كے بعد چھایہ والی جگہ پر ڈال كے سكھاتے ہیں اگر پان كپڑے نا سوكھے ہیں اور ارجنٹ ہمیں پہننا ہے تو اس كے لیے ہم كپڑے پر آئرن بھی كرتے ہیں جب كپڑے دھوتے ہیں تو پانی زیادہ نہیں خرچ كرتے ہیں پانی كا كم خرچ كرتے ہیں پانی كا كوئی بھی فالتو استعمال نہیں كیا جاتا ہے بے وجہ استعمال كرنے سے پانی بہت خرچ ہوتا ہے اور ہمیں پانی بھی خرچ نہیں كرنا چاہیے اسی طرح سے ہم پانی كم خرچ كرتے ہیں اور ہمارا پانی بے وجہ ضائع نہیں ہوتا پانی خرچ بھی كرنا كوئی ضروری كام نہیں ہے پانی بہت ہی كم خرچ كیا جاتا ہے زیادہ خرچ كرنے سے ویسے بھی بہت ہی زیادہ كم سے كم پانی كا خرچ كیا جاتا ہے اس سے ہمارا ہی نقصان ہے اس لیے پانی كم خرچ كیا جاتا